डेल कम्प्यूटर हँ जी नमस्कार शिशिर झा नाम भेल हमर पिछला महीना अहाँसँ हम लेने रही डेल कम्प्यूटर लगभग साठि हजार टाका पड़ल आओर सभ सिस्टम अहाँके हम फोन कयलहुँ बहुत नीक सर्विस दअ रहल अइ डेल कम्प्यूटर हमरा ताहि लेल अहाँके धन्यवाद